ہاں میں نے کئی بار ایسی کتابیں پڑھی ہیں جن میں شروع میں میں نے نہیں سوچا تھا کہ مجھے پسند آئیں گی لیکن آخر میں مجھے ان سے محبت ہوئی ایک ایسی کتاب تھی دا الکیمسٹ جو پاؤلو کویلہو کی ایک مشہور کتاب ہے شروع میں میں نے اس کتاب کے بارے میں بہت کچھ نہیں سنا تھا اور نہ ہی میں نے اس پر مختصر معلومات حاصل کی تھیں لیکن جب میں نے اسے پڑھنا شروع کیا میں اس کی جادوئی دنیا میں کھو گیا اس کتاب نے میرے دماغ کو ایک نئی روشنی دی میرے خیالات کو وسعت دی اور مجھے انسانیت اور زندگی کے بنیادی اصولوں کی گہرائی سے آگاہ کیا اس کتاب نے میری زندگی کو بہتر بنانے کے لیے مجھے مثبت راہ دکھائی اور مجھے امید دی کہ ہر مشکل کا حل ممکن ہے